जो ग्रामीण समुदाय में नर्तकियों के सामने संसाधनों कोचिंग या समर्थन की कमी आती है वो इस वजह से आती है क्योंकि यहाँ पे जो राजस्थान के जो लोग हैं वो नृत्य को एक अच्छा काम नहीं मानते हैं वो यह सोचते हैं कि नृत्य करना कोई भी अच्छा काम नहीं है इस वजह से वो अपनी घर में जो अपनी बेटियाँ और बहने होती हैं उनको नृत्य करने के लिए नहीं भेजते तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो नृत्य के जो संसाधन हैं जैसे कोचिंग हो गया ये सब में होते ही नही है यहाँ पे ना ही ये लोगों ना ही लो ना ही यहाँ के लोगों को ये काम अच्छा लगता है ना ही वो अपने घर के बेटे बेटियों को करने देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई अच्छा काम नहीं है फ़िज़ूल काम है